हेलो मैं अभय विश्वकर्मा मैं वरुणा गाँव से बोल रहा हूँ आप एवं रेस्टोरेंट से बोल रहें मुझे ऑर्डर करना है जो आपके यहाँ स्पेशली मतलब अच्छा खाना हो और स्वच्छ हो वहाँ पे जो मतलब आपके यहाँ फेमस हो वही हमें मतलब चाहिए जैसे आपके यहाँ नॉनवेज मुर्गा हो गया कड़ी मतलब वो अंडा उंडा हो गया या कोई पनीर पालक पनीर पनीर उनीर कुछ भी हो गया फेमस हो हमारे यहाँ पे लाइए औ उसके साथ अगर पनीर लाइयेगा तो मान लीजिए पूड़ी भेजा दीजिएगा और सलाद हो गया सलाद सलाद लेते आइएगा चावल लेते आइएगा और हमें वहाँ पे जाने का देर हो रहा है इंडियन बैंक जाना वहाँ पे देर हो रहा है और जाना है और जल्दी कीजिएगा अगर आप भेजिएगा तो स्वच्छ मतलब बढ़िया सफाई से भेजिएगा मतलब खाना में गंदगी ना हो सफाई हो और सफाई हो तभी हम लेंगे और जो आदमी लेके आएगा उसे भी सफाई हो वो भी साफ सुथरा ही होना चाहिए तभी लेंगे नहीं वरना उसको देख के हम खाना रिजेक्ट भी कर सकते हैं और जल्दी कीजिएगा क्योंकि हमें जाना है और अगर ना हो सके तो बता दीजिए कब तक आएंगे आप तो हम मतलब इंतजार करेंगे नहीं फिर चले जाएँगे अपना मतलब बता दीजिए कब तक आ जाएँगे नंबर वंबर से मतलब फोन करके बता दीजिएगा ऐसे वैसे और जाना है हमें भी वहाँ पे भी लेट हो जाएगा वहाँ पे भी काम कराना है जा के वहाँ पे भी एक दो घंटे लग जाएँगे लेट हो जाएगा इसलिए हम चाहता हूँ कि जल्दी लाइए हमारे पास वक्त है नहीं उतना जाना है मान लीजिए अगर जो फेमस हो वही भेजा दीजिएगा फेमस जो होगा आपके यहाँ का अब आप समझ लीजिए कुछ भी फेमस होगा वो ही लेते आइएगा और जैसे कि मान लीजिए लाइएगा तो मतलब वहाँ से गंदगी उन्दगी कुछ हो ना और साफ साफ उफ होना चाहिए मतलब कि जैसे